इस गाँव में तो रोड भी सही नहीं है सरकार को रोड तो भी बनाना चाहिए गाड़ी बस आती नहीं है जिसको भी कहीं नहाना पराना जाना होता है तो ख़ुद की अपनी गाड़ी करनी पड़ती है जाकर वहाँ से आती है छोटी मोटी गाड़ी तो लेकर जाती है अब यहाँ थोड़ी साधन है कि यहाँ पर बैठो और चले जाओ बनारस और बम्बई इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं कोई सबलोग जाकर उधर मोड़ पर बस पकड़ते हैं तो जाते हैं मज़बूरी तो बहुत है रोड भी खराब है यहाँ पर रोड तो है जो पाइप लग रही है गली गली वही और खराब कर दिया जो था वह भी खराब कर दिया अब तो बहुत मजबूरी थी बारिश होती है मारे पानी लग जाता है पूरा दो चक्का भी नहीं चल पाता है यहाँ गिरता है वहाँ गिरता है इतनी रोड यहाँ की खराब हो गई है अच्छा पहले कुछ तो अच्छा था अब और बिगड़ गया खोल खोलकर लोग छोड़ दिए उसी तरह बड़ी मज़बूरी हो जाती है आदमी भी बीमार हो जाते हैं तो बड़ी मज़बूरी यह हो जाती है लेकर जाने के लिए जिसको पैसा है ठीक है वह तो ले जा सकते हैं गाड़ी की भी रोड रहेगी तभी चलेगा गाड़ी बिना रोड की ताे चलेगी नहीं अभी बड़ी मज़बूरी हो जाती है कहीं जाना होता है तो दिक्कत तो थोड़ी होती है जिसको पैसा है वह चला भी जा जा रहा है भाई बुलाकर अपना हमलोग को तो भाई नहीं है तो हमलोग तो मज़बूर हैं बहुत इमरजेन्सी लगती है तो गाड़ी बुलाई जाती है जाते हैं सब दर दवाई जां आप लोग जानते हैं कि रोग तो सबको होता जाता है तो दिखाना पड़ता है तो जाने आने के लिए भाई तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है लोग हमलोग का देहात में घर है शहर में तो है नहीं यहाँ पर भी डॉक्टर की मज़बूरी थी डॉक्टर नहीं है कि नहीं कोई दिखा लो जाएँगे गाज़ीपुर बनारस तभी दिखाएँगे और क्या करेंगे बहुत हमलोग बहुत मज़बूर हैं ठीक है प्रभु की इच्छा जैसे आदमी को बिता दें वैसे बीत ही रही है आप लोग की इच्छा जो हो वही करो हमलोग क्या कर सकते हैं घर में बैठे हमलोग तो वही बहुत करेंगे खाना बना देंगे और क्या करेंगे हमलोग क्या करने योग्य हैं पेट जिला रहे हैं सब पीस कूटकर कैसे भी अपनी रोजी रोटी बाल बच्चे सम्भाल रहे हैं अब गाड़ी है नहीं किसी के पास किसी के पास है तो उसकी इच्छा हो तो ले जाएगा नहीं इच्छा इच्छा रहेगी तो भी नहीं ले जाएँगे तो गाड़ी यानी गाँव से वहाँ बाज़ार से शहर से मँगाना पड़ता है हमलोग को बड़ी मज़बूरी हो जाती है इसी तरह बिता रहे हैं क्या करें हमलोग कैसे बिताएँ प्रभु जो दिया है अब उसी में सुखी मनाना है हमलोग को क्या करें अब इसी तरह ज़िन्दगी बीत भी जाएगी क्या करना है जिसका आदमी बाहर है भाई वह भी मज़बूर है वह तो भाई सब सरकारी तो है नहीं कुछ आदमी तो भाई कम्पनी में बहुत आदमी कर रहे हैं अरे बहुत ज़्यादा कायदा सरकारी है तो कम्पनी में भाई नहीं करेगा तो उसका बाल बच्चा कैसे जिएगा उसको तो जिलाना जरूरी है जिसने अपना लड़कन का नाम लिखा लिया है वह वहीं पर झेल रहे हैं गाड़ी भी नहीं मिलती है कि आएँ जाएँ किसी तरह अपनी बीत रही है आप लोग की इच्छा से ज़िन्दगी भर बिताना है